हांवे अजून मेरेन पोस्टाचीं तिकीटां स्वता कलेक्ट केल्यांत आनी म्हजे आज्यान केल्ली थोडीं नाणी पळयल्यांत खुबशे लोक वेगळे वेगळे फातर त संग्रह करतात म्हाकाय खूब उमेद आसा केन्ना तरी हांवें फातर संग्रह करपाक सुरू करतलें तांकां जे हे फातर संग्रह करतात तांकां ह्या फातरांची नांवां ती खंय मेळटात तांकां तयार जावपाक कितलो वेळ लागलो ह्या निसर्गांत तांचे प्रोपर्टीस कितें आसता

खबर तांकां आसता हें सगळें इन्फोर्मेशन नॉलेज तांकां आसता सो म्हाकाय दिसतां हांव खंयूय केन्ना जर वचत जाल्यार थंयचे एक दोन फातर हाडप पूण तें अजून केन्ना करप जावंक ना